देखिये भाई लोग मौसम में किस मौसम मौसम है तीन मौसम वर्षा का मौसम है गर्मी का मौसम है ठंड का मौसम है तो तीन मौसम है तो तीन मौसम में गर्मी के मौसम में जो है ज़्यादा आदमी ट्रेवलिंग करना पसंद नहीं करते हैं यात्रा में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है बारिश में बरसात के वजह से न आप सही से कहीं जा पाएँगे न कहीं ही सही आ पाएँगे क्योंकि कब कहाँ आंधी तूफान बारिश गर्मी है तो है सबसे अच्छा यात्रा करने का समय है ठंड का मौसम पूरा शरीर कपड़ा पहनिए पूरा शरीर वो ढकिये हाँ कहीं भी आप जा रहें हैं आपको यात्रा करने में बहुत मन लगेगा या फोरविलर से है या ट्रेन से सफर कर रहे हैं या एरोप्लेन एरोप्लेन से कर रहे हैं या बाइक से कर रहे हैं आपको इस मौसम में आनंद ही अलग आनंद है न आपको ज़्यादा परशानी लगेगा हाँ न शरीर में कोई दिक्कत है बस थोड़ा अपना सेफ्टी से रहना है सेफ्टी से ही रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे क्योंकि ठंड का मौसम ऐसा मौसम है आप कहीं भी जाएँगे तो आपको अपना पास जितना आप क्षमता में हैं आप कहीं भी एड़जेस्ट कर सकते हैं गर्मी में क्या है मनुष्य को ज़्यादा बेचैनी हो जाता है ज़्यादा बेचैनी से जाता है हाँ या कहीं भी ट्रेबलिंग में जा रहे हैं मान के चलिए ट्रेन में है भीड़ है गर्मी है एक मौसम के गर्मी दूसरे आदमी लोग का गर्मी सब खा जाएगा गैस बनता है उसे मनुष्य को सेहत पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ठण्ड के मौसम में है जो कोई भी है सब अपना आप में चादर कम्बल लपेटे हुए है किसी को कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत इसीलिए नहीं है इस मौसम में जो हो से यात्रा करने में बहुत सारा आनंद है बहुत सारा आनंद है इतना आनंद है जो आप कितना भी दूर के यात्रा करें आप थकेंगे नहीं सबसे बड़ी बात सो है कितना भी दूर आप जा जाईये आप यात्रा नहीं थक सकते हैं वो फोरविलर हो या बाइक हो या ट्रेन का हो या एरोप्लेन का हो कोई चीज का यात्रा हो हाँ इसमें थकने का कोई नाम ही नहीं हैं न आपको धूप से परेशानी बढ़ता है न कुछ न आपको ज़्यादा प्यास लगेगा इस यात्रा करने में कुछ नहीं आप सुरक्षित रूप से हाँ आप यात्रा ट्रेवलिंग कर सकते हैं इस ट्रेवलिंग को इतना अच्छा हाँ समय का अनुकूल है जिसका कोई हिसाब नहीं है यात्रा हँ हम लोग तो ज़्यादा बाइक से ही यात्रा करते हैं बाइक का यात्रा ही हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा है और कहीं दूर यदि जाते हैं तब ट्रेन से यात्रा करते हैं ऐसे सौ दो सौ किलोमीटर के रेंज में जो रहते हैं तो बाइक से यात्रा करते हैं हँ या बस से भी कर लेते हैं आ न तो कहीं उससे ज़्यादा दूर है तो उसके लिए ट्रेन से यात्रा करते हैं ठंड का मौसम का जो यात्रा है वो हम सबके लिए बहुत ही मनपसंद यात्रा है धन्यवाद